मुझे सबसे ज़्यादा पसंद सिंगर्स में अरिजीत सिंह हैं मतलब उनके जो सॉन्ग हैं वो बिल्कुल लगते हैं उनकी लैरिक एक एक बात जो गाने में वो कहते हैं वो समझ आती वो फ़ील होती है इसलिए मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं